हैलो हैलो हँ हम फूलवला बाजै छी हँ बोलू की काम हए ठीक छै समाचार नमस्कार अँह हँ हम फूलवला बाजै छी फूल तऽ हमरा पास ढेरीक छै जे फूल ली नाम जे ली चम्पा ली जे फूल ली गुलाब ली गेन्दाके फूल ली बहुत बहुत प्रकारके फूल छै जे फूल अहाँ लेबै बोलू हरेक तरहके से जे जे फूल लेबै ओकर सभ फूलके सभ रङ्ग रेट छै तऽ अहाँ बाजू कोन फूल लेबै गुलाब फूल कतेक लेबै कतेक लेबै हमे तऽ उएह लगाए देब चालीस रुपैआ पीस भेट जायत गेन्दाके लगा देब बीस रुपैआ पीस ढेरी तरहके फूल देबै अहाँ जे लेबै चमेली पचास रुपैआ पीस लगा देब आबू ने ऑर्डर तऽ ओ आबयके बाद भए जेतै बात हँ तऽ जेना कहबै तऽ ओ भए जेतै बात पहुँचाइयो देब नहि तऽ पहुँचाबयवला बात कहबै तऽ हरेक तरहके सुविधा उपलब्ध छै जेना कही अहाँ पहुँचाबैके तऽ पहुँचा देब ह्म्म हरेक सुविधा रखने छियै तऽ जितना फूल लेबै ओ हमरा बता देब अहाँ लिस्ट आरामसँ हम पैक कए कऽ पहुँचबा देब हँ कितना बता देबै तबे ने आओर हँ आओर कोनो फूल दुइए गो हँ आओर ह्म्म हँ ठीक छै पहुँचबा देब आ रुपैआ घर दए देबै ने ठीक छै ठीके छै राखै छियै राखै छियै ठीक ठीक छै